ہلو سر آپ پاسپوٹ سیوا کیندر سے بات کر رہے ہیں جی اوکے سر سر ایکچولی میں جو ہے بیرون ملک اپنی فیملی کے ساتھ اور خاندان کے کئی افراد کے ساتھ دبئی گھومنے کا پلان کر رہا ہوں لیکن سر اس میں دقت یہ آ رہی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا پاسپوٹ جو ہے اکسپائر ہو چکا ہے تو اس کی تجدید دوبارہ کروانی پڑے گی اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پلان کے مطابق یہ کام تھوڑا جلد سے جلد ہو جائے تو آپ اس میں میری رہنمائی کر دیں

تاکہ میں آ کے سب چیز کروا لوں اور باقی اگر ضرورت پڑے تو آپ بتا دیجیے تاکہ میں جن کے بھی پاسپوٹ کی تجدید کروانی ہے ان کو سب کو ساتھ میں لے آؤں اور جو بھی ملاقات کا ٹائم ہے آپ کا آپ وہ بتا دیجیے تاکہ کام میں آسانی ہو اور سر ایک اور گزارش ہے سر آپ سے سر آپ جو ہے یہ تھوڑا جلدی سے جلدی کر دیجیے تاکہ میں اپنے پلان کا جو میں نے پلاننگ کری ہے ہم نے دبئی گھومنے جانے کی چھٹیوں میں اور وقت پر جو ہے جا سکوں تو آپ ان ساری چیزوں پر امید ہے غور کریں گے اور ہمارے کام کو آسانی کے ساتھ کر کے ہمارا تعاون کریں گے اوکے تھینک یو سر